हमारे यहाँ तोता भी है उसको पाले हैं वह मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं मीठे से बोलते हैं कुलफी जानते है अच्छे से बोलते हैं वो पक्षी भी है जो और लोग मारकर खा लेते हैं उसको भी डाँट लगाओ वो सब मारकर खाते हैं अच्छे से पक्षी भी जीते हैं हम भी जियाए हैं अच्छे से हैं खाना हम तो खिलाए उसको तोतों को आम भी लाकर दे दिया खा लिए अब बोलाएँगे नाम लेकर बुलाते हैं अच्छे से तो और भी कुछ लोग हैं उसको मारकर खा लेते हैं उसको को ऊपर डाँट लगाओ कि ऐसा मत करिए ना

अच्छे से वह गोश्त ओस बनाकर जैसे खाए लेत हैं सब पंछी को और चीज़ भी काट के खा लेते हैं ई सब बहुत बेकार चीज़ है इसको खाना नहीं चाहिए ई सब पालने का तरीक़ा होने चाहिए उसको पालन करने के लिए उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ तब वह और इतना अच्छा होता है हुआँ और कुछ लोग है तो उसको खा लेते हैं अभी निकालकर चिड़िया भए और कौनो भी जानवर भी उसको भी खा ले तो उसको ऊपर डाँट परे तब ना खाएँ अच्छी बात है ई सब खाना नहीं चाहिए